हमारे यहाँ किस प्रकार के पौधे हैं ए जैसा कि ए हो गया बेल और यह आंवला हो गया बेल हो गया और यह जैसा कि कई प्रकार के मतलब पौधे का मतलब है हमारे पास और उसमें क्या है कि जैसे फूल हो गया फूल में कई प्रकार के पेड़ होता हैं उसमें जो जैसा कि कनैल का फूल होता है अब गुड़हल का होता है चमेली का होता है और कमल का फूल होता है ऐसा ऐसा करके कबी मतलब कई प्रकार के फूल का पौधे हैं हमारे यहाँ लोग आते हैं और ले जाते हैं जैसा कि फूल चढ़ता है ना और आकर लेकर जाते हैं और चढ़ाने के लिए किसी को आवश्यकता पड़ता है तो उसके बाद क्या है कि जैसा की कई प्रकार के पौधे हमारे यहाँ लगाया जाता है और कभी कभी क्या है कि जैसा कोई आ गया कब बोल रहा है कि हमको यह फूल चाहिए तो गुड़हल का चमेली का या कमल का हो गया या तो इसी प्रकार सब फूल हैँ जो ही अपना लोग लेकर जाते हैं चढ़ाने के लिए और क्या है कि जैसा कि मतलब जैसा बेल है तो बेल का पौधा है और पपीते का पौधा है और क्या है कि मतलब इसी प्रकार से सब कुछ हमारे बगीचे में है और क्या है कि लोग लोग आते हैं लेकर जाते हैं और क्या है कि मतलब ठीक